हम अभी तक अगर एहन कोनो आकर्षित कार्यके बात भए रहल यऽ तऽ हम कनी खेलमे जादा इच्छा इच्छुक रहैत छी तऽ हम ओहिमे भाग लेलहुँ रहऽ जाहिमे सुपौल जिलासँ हम जीतलाक बाद राज्यके लेल उत्तीर्ण भेलहुँ रहऽ तऽ ओहि जगहपर हम आओर हमर टीमक साथ कबड्डी खेल खेलैएके लेल गेलहुँ रहऽ जाहिसँ हम जाहि जगहपर दू टा मैच जीतलाक बाद हमर सबकेँ हार भए गेल रहै तऽ हमसब वापस एलहुँ रहऽ मुदा हमसब राज्य तक पहुँचलहुँ आओर सर्टिफिकेट लेलहुँ एहिसँ हमर माता पिताकेँ गर्व भेलन्हि आओर अगर हमरामे हुनरके बात कयल जाइ तऽ घरमे सिर्फ हमरा एगो अलग तरहके हम गृह विज्ञानम नामके विषय राखैकेँ कारण किछु गृह विज्ञानके ज्ञान हमरामे यऽ आओर मम्मीके द्वारा सीखाओल गेल किछु एहन गुणो यऽ जे हमरा अन्दरमे यऽ आओर खेलके माध्यमसँ हम जे सर्टिफिकेट आनलहुँ ओहिसँ माता पिता प्रसन्न भेलखिन आशीर्वाद मिलल हुनक आओर हुनका आर हमरा आगा बढैके खातिर प्रेरणा देलक आशीर्वाद देलक